राजस्थान में जेकी स्वास्थ्य शेवाऊं आहिनि हुनन खे असां अञा वधीक कीअं कौशल बनाए सघूं था त उन लाइ असां इहे योजनाऊं तयार कयूं आहिनि जीअं त यशोदा योजना आहे कलीवा योजना आहे राजीव गांधी एम एम यू आहे त हिन में जीअं आहे माता यशोदा योजना में पहिरीं बार ज़िले में उणतालीह महिलाउनि खे समानित कयो वियो आहे जेका कार्यकर्ता आहिनि हुननि खे एकावन सौ रुपय जी सहायता ॾींदी आहे ऐं सर्टिफिकट बि मिलंदो आहे ऐं हिन योजना में यशोदा खे बाल कृष्ण जी देखभाल करण लाइ टे हज़ार रुपय जी मासिक मानदे पर दाख़िलो ॾींदो यशोदा अठतालीह घंटा अस्पताल में रक रहंदी आहे ऐं ॼमंदड़ ॿारनि जी देखभाल कंदी आहे यशोदा नंढनि ॿारनि जी माताउनि जी बि देखभाल कंदी आहे हाणे जेकी आई आहे किसान कलेवा त उहा राजस्थान सरकार जी कृषि विभाग द्वारा चालू की गई की गई किसान कलेवा योजना आहे इन में जेका सब्जी मण्डी परिसर में जेका फसल विकणण वारा किसान आहिनि ऐं जेका हुननि जा सहायक आहिनि हुननि खे कूपननि जे ज़रिए सही माध्यम सां मतिलबु सही रेट में हुननि खे भोजन मिलंदो आहे ऐं पंज जे करे त किसान ऐं हुननि जा सहायक ऐं इन पावदान जे तहत पव प्रावधान जे तहत हुननि खे पंज रुपय जी हिकु प्लेट मिली वेंदी आहे ऐं जेकी इहा जेकी इहा गांधी योज योजना आहे हुन जे में राजस्थान सरकार द्वारा हिन योजना जे तहत लॻभॻि पंज लख जेका युवाऊं आहिनि हुननि खे नौकरी प्रदान करण जी तयारी में लॻा पिया आहिनि ऐं हिन योजना जे तहत लॻभॻि पंजुवीह सौ युवाउनि खे चुनंदा आहिनि नौकिरियुनि लाइ ऐं जेके राजस्थान सरकार जन कल्याण योजना जे तहत हर मा हर माण्हू खे घर जे में वञी करे योजना जे बारे में जानकारी प्रदान कंदा